गायके खली देलहुॅं भुसा देलहुॅं नाइदमे तनि पानि देलहुॅं हरियरी किछु देलहुॅं तकर बाद ओकरा मिला उला कऽ तब अपन लगाइ देलहुॅं तब ओ खैलक

की हमरा गरीब छियै नहि किछो ओरियाइ छै जेना ओरियाइ छै तेना हम करै छियै रखै छियै छै एगो जानवर रखने छी हँ गायके गायके सभ प्रक्रिया करै पड़ै छै भोजन केना खैतै केना रहतै केना रऽ रखबै इहै सभ करै छियै आर की करबै दूध कहाँ होइ छै अभी पाँच सेर सात सेर छओ सेर बहुत भऽ गेलै एहिसे बेसी होइ नहि छै एहिसँ एहिसँ बेसी होइ नहि छै चारा ओते भेटम मिलै नइ छै